آج کی دنیا میں اردو زبان بولنے والوں کے لیے سب سے بڑا چیلنچ کنٹینٹ کا ہوتا ہے اردو میں کہیں کئی اچھی قسم کی کتابیں موجود ہیں پر اسے پڑھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے دوسرا سب سے بڑا چیلنج اردو زبان کی رسم الخط ہے حالانکہ اردو زبان اور ہندوی ہندی زبان کی اوکیبلری ایک جیسی ہے لیکن رسم الخط دونوں کے الگ ہیں اردو زبان کی رسم الخط پرشین ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ اردو زبان نہیں پڑھ پاتے لیکن سمجھ پاتے ہیں